हलो जी जी प्रणाम मुझे आपके घर पर आना है तो अपने घर का रास्ता बता दीजिए न मुझे याद नहीं है मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ चौराहे पर हूँ बुधना चौराहा वहाँ से कहाँ आना है कितना दूर ठीक है वहाँ से आने के बाद कहाँ पर आना है

ठीक है तो मैं आ रही हूँ और मुझे भूख लगी है तो मेरे लिए कुछ चीजें बना दीजिए मेरे पसंद का जैसे कि गुलाब जामुन चिकन बिरयानी और रसगुल्ला रसमलाई आप बना देंगी या फिर मुझे कहीं खिला दीजिए ठीक है कहाँ पर आप घुमाएँगी मुझे अ मैंने तो अभी उतना देखा नहीं है ये तो आप बता सकती हैं कहाँ पर ले जाएँगी ठीक है ठीक है तब आप तैयार रहिए बाहर जाने के लिए हम आ रहे हैं अच्छा हाँ आ जाएँगे ठीक है दीदी अच्छी बात है आप ध्यान रखती हैं सबका तो आप मुझे किसी अच्छे ही मतलब होटल जैसे ये ग जहाँ अच्छा मिलता हो मैंने जितनी सामान बताई है वो अच्छा मिलता हो वहीं पर नहीं तो आप घर पर भी बना कर खिला सकती हैं आपको तो आता होगा आता है कि नहीं आपको ठीक है दीदी अच्छा है बना कर खिला देंगी हाथ से तो और भी अच्छा है ठीक है कोई बात नहीं है अब हो गया बस आते हैं तब ठीक है आप वेट करते रहिए हम आज आ रहे हैं आपके बताए हुए रास्ते से